सरकारी स्कूलों की स्थिति तो काफ़ी अच्छी है मगर शिक्षकों का अभाव क्योंकि उनका समय पर स्कूल में उपस्थित ना होना ये वजह है और जन विकास के लिए अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर हैं जो लगभग टेंथ और ट्वेल्थ पास कर लिए हैं ग्रेजुएसन कर लिए हैं लड़के उनके लिए ग्वालियर शहर के अंदर अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस हैं अच्छी अच्छी हायर एजुकेसन के लिए कोचिंग क्लासेस हैं एकलव्य है कौतिलय है ज्ञानपीठ है ज्ञान सागर है इस तरीक़े की कोचिंग चल रही है आप अपने बच्चों को पढ़ाइए पढ़ाने के बाद आप भी ध्यान रखें कि बच्चा कोचिंग जा रहा है या मार्केट में घूम रहा है तो आप भी ध्यान देंगे तो बच्चा भी ध्यान देगा बच्चा ध्यान देगा तो बच्चा अच्छे से ग्रहण करेगा जब बच्चा अच्छे से ग्रहण करेगा तो स्वाभाविक है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे तरक़्क़ी करेगा आगे विख्यात होगा आपकी नज़र में आप के परिवार की नज़र में क्यूँकि करत करत करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान धन्यवाद